हिते हिकु ग्रेट डांसर ऐं गुड डांसर थींदा आहिनि ग्रेट डांसर उहे हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे अदाउनि सां पंहिंजे चहिरे जे ऐक्सप्रेशन सां पंहिंजी चाल सां मोहित कंदा आहिनि माण्हुनि खे गुड डांसर उहे हूंदा आहिनि जेके सुठी डांस कंदा आहिनि हाणे ग्रेट डांसरनि में असां जे हिते बॉलीवुड में कईं कईं कलाकार आहिनि जीअं त हिकु प्रभु देवा आहे जंहिंजे स्टेज ते अचण सां ई अलॻि अलॻि तरिक़े सां चालु अलॻि अलॻि तरिक़े सां ऐक्सप्रेशन हुन जा निकिरंदा आहिनि जंहिंखे ॾिसी माण्हू हिकदमि पाण खे मोहित थी वेंदा आहिनि उन जे हुन खे कंहिं बि प्रैक्टिस करण जी ज़रूरत ई न पवंदी आहे हुअ गानो ॿुधंदो आहे ऐं तकिड़ो ई तकिड़ो पंहिंजा अलॻि अलॻि स्टैप्स कढणु चालू कंदो आहे जंहिंखे ॾिसी करे माण्हू हिकदमि मोहित थी वेंदा आहिनि गुड डांसर बि आहिनि जीअं त कईं बॉलीवुड आहिनि जेका उहे बि गुड डांसर आहिनि पर अॼु जे टाइम में ग्रेट डांसर जी अहमियत ॾाढी आहे छो छो की उहे पंहिंजे चहिरे सां अलॻि अलॻि गाने जी मोहित करे वेंदा आहिनि पंहिंजे चहिरे सां ई सॼो गानो ॻाईंदा आहिनि पंहिंजे चहिरे सां अलॻि अलॻि ऐक्सप्रेशन ॾींदा आहिनि हर हिकु अखर ते अलॻि अलॻि ऐक्सप्रेशन कंदा आहिनि इन करे मूंखे बि पाण खे बि दिलि सां प्रभु देवा खे अलॻि अलॻि जेका ऐश्वर्या राय आहिनि इअ जेका आहिनि जेका हिकदमि तमामु ई ग्रेट डांसर में कहलाईंदा आहिनि मूंखे बि उहे ई वणंदा आहिनि